हैलो हैलो हाँ हाँ मैं वहीं से बात कर रहा हूँ बताएं

अच्छा अच्छा जी हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा एक बार एक बार आप और बता देंगे तो मैं लिख लेता हूँ वैसे क्या क्या चाहिए आपको तो उसका हाँ हाँ अच्छा ओके ओके हाँ ठीक है ओके हाँ हाँ ओके ओके हाँ हाँ ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है हाँ पावर बोर्ड पर नहीं भैया क्वालिटी क्वालिटी आपको सही मिलेगी भइया हाँ भैया तो भैया रेट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको फिर रेट चल जाएगा ना हाँ हाँ अच्छा

नहीं नहीं नहीं मैं अच्छा अच्छा ही लगाऊंगा भैया कोई दिक्कत नहीं होगी अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप तो हमारे कस्टमर ही हैं कोई दिक्कत नहीं होती मैं लगा दूंगा आपके लिए ठीक है हाँ भैया और मैं ये कह रहा था कि अब इतना सारा सामान मंगवाया है तो वायर भी तो लगेगी ही आपको तो वायर भी कर दूँ अच्छा ठीक है ठीक है मैं करवा हाँ हाँ अच्छा कॉपर वाली ठीक है कॉपर वाली ठीक है ठीक है हाँ ठीक है जी जी हाँ हाँ आपके उसी एड्रेस पे ही भिजवा दूँ मैं ठीक है ठीक है मेरा लड़का कितनी देर से चाहिए वैसे आपको गैजेट ठीक है ठीक है कल मेरा लड़का पहुंचा देगा आपको ठीक है ठीक है भैया हाँ भैया अब बिल तो भिजवा ऊंगा ना कैसी बात कर रहे हैं आप ठीक है ठीक है भैया धन्यवाद